टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छी कला है और पहले इंस्टाग्राम और यूट्यूब नहीं चलते थे अब तो चलने लगे हैँ और यूट्यूब से भी हर चीज़ बनाना है जैसे चाउमीन है बर्गर है पिज्जा है डोसा है और यही सब बनाते हैं और बच्चों को भी यूट्यूब से भी पढ़ाते हैं और पढ़ते भी हैं बहुत अब अबके बच्चे जो हैं जो भी पढ़ना नहीं जानते हैं वो पढ़ते भी हैं कोई भी कोश्चन हो कोई भी ऐन्सर पूछना हो सब यूट्यूब से ही पूछते हैं और यूट्यूब बहुत अच्छी है और यूट्यूब से खाना बनाना और जो भी सीखना हो सब यूट्यूब से ही सीख सकते हैं और इंस्टाग्राम है रील्स हम खुद देखते हैं और सब लोग रील बनाते हैं हम भी बनाते हैं अपने बच्चों की भी रील बनाते हैं और हमें बहुत पसंद है यूट्यूब देखना और इंस्टाग्राम भी देखना और ये बहुत अच्छी है और यही सब है और वो यूट्यूब पे खाना बनाना भी सीखते हैं हमको पहले आता नहीं था तो यूट्यूब से ही सीखे हैं हर चीज़ बनाना हर चीज़ हर यूट्यूब पे वीडियो तो बहुत देखते हैं बहुत देखते हैं और वीडियो बनाते भी हैं और यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और देखते भी हैं सीरियल देखते हैं और बच्चों को भी पढ़ना सिखाते हैं छोटे छोटे बच्चों को यूट्यूब से और हम भी पढ़ते हैं जो भी जैसे नहीं आता है और

और सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं और वो रामायण वगैरह देखते हैं यूट्यूब पे और रामायण वामायण देखा करते हैं और दिखाते भी हैं अच्छी चीज़ें चीज़ें यूट्यूब से अपने बच्चों को सिखाते हैं और हम भी सीखते हैं जो भी नहीं आता है हमको और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें और वो इन्स्टाग्राम पे भी बनाते हैं रील्स अपने बच्चों की और अपनी और अपने घर वालों की और हम भी देखते हैं और सबको दिखाते भी हैं और सब लोग देखते हैं हर चीज़ें सब कुछ बहुत अच्छा है और देखना भी बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब है और वो इंस्टाग्राम है ये सब अच्छी चीज़ें न्यूज़ें हैं यूट्यूब पे देखो यूट्यूब पे न्यूज़ भी देखते हैं रामायण है और सीरियल है सब देखते हैं और सबको दिखाते भी हैं हमको बहुत पसंद है देखना यूट्यूब पे वो जैसे खाना बनाना है या जो भी चीज़ ना है यूट्यूब पे तुरंत पूछ लेते हैं और तुरंत आ जाता है और तुरंत देखते हैं यूट्यूब पे तुरंत आ जाता है वैसे तो नहीं आता था जैसे कोई भी चीज़ भूल गए हैं या नहीं आ रहा है तो यूट्यूब से पूछें तुरंत आ गया और वो इंस्टाग्राम पे हर चीज़ देखा करते हैं रील्स है आजकल तो री रील्स भी बहुत बनती हैं और हम भी बनाते हैं मेरी भी आई डी बनी है और हम भी रील्स बनाते हैं अपनी अपने भैया की और घर में सबकी सब बच्चों की बहुत अच्छा लगता है वीडियो वीडियो बनाना हमको बहुत पसंद है और यही सब है बहुत अच्छा है हर चीज़ देखना सुनना यूट्यूब पे पहले तो फोन नहीं चलते थे पहले तो चिट्ठियों से बात की होती हुआ करती थी अब तो स्मार्ट फोन भी चले हैं अब तो स्मार्ट फोन भी चले हैं और पहले तो चिट्ठियों से और वो उससे वो एक रुपए का पी सी ओ से बात हुआ करती थी फिर अब जाके वो की पैड वाले चले थे अब तो स्मार्ट फोन चले हैं अब तो मेरे पास मेरे पास भी है स्मार्ट फोन और हम भी चलाते हैं अब तो सारे सब लोग के पास स्मार्ट फोन है स्मार्ट फोन और पहले तो सब लोग की पैड फोन भी चलाया करते थे पहले तो पी सी ओ वाले थे चिट्ठियों से बात हुआ करती थी अब तो स्मार्ट फोन चले हैं और ये सब सभी के पास हैं और सब लोग देखते भी हैं सबके पास हैं और पहले नहीं थे तो तो सब लोग वई छोटी सी वही टी वी हुआ करती थी उसपे सब लोग देखा करते थे अब तो सबके घर में ये एल सी डी लगी है और ये फोन भी हैं स्मार्ट वाले तो इनपे रील देखते हैं रील बनाते भी हैं और टी वी भी देखते हैं यही सब है और मेरे पास भी नहीं था मेरे पास तो हो गया है तो हम भी उसपे रील्स बनाते हैं वीडियो देखते हैं वीडियो अपलोड भी करते हैं सीरियल देखते हैं फिर रामायण है और यही बाल कृष्णा है ये सब देखते हैं और घर घर की कहानी है और बहुत सारी सीरियल हैं बहुत सीरियल देखते हैं हम भी जितनी सीरियल है हर देखते हैं और सब चीज़ देखा करते हैं जो नहीं है वो भी जो है वो भी